ना हमनाय समाव आं गुबुन गुबुन आदब एबा खायदाजों आं नाफोरखौ हमनो रोङो जेरै ना बेरेंगा बोन्नाय दैमायाव बेखौ बोन्नो थाखाय जोंनो गंसे फिसा बोरसि नांगोन बेजों लोगोसे बोरसि दान्दा नांगोन बेजों लोगोसे दिरुं नांगोन दिरुंजों लोगोसे बै नाखौ बोन्नो थाखाय जोंनो माखासे खायजिमानि बिदैफोर नांगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन आदबानो जाबाय ओंखामखौ नाग्लिनानै मैदा एबा आटा बायदि बानायनानै बेखौ बोरसियाव थुनानै बिजोंबो जोङो बोन्नो हायो बेजों लोगोसे जोङो बामि नाफोरखौ जानो थाखाय माबेबा बिलोयाव एबा माबेबा दैमायाव जोङो अन्थाइ अन्थाइफोरखौ जमा दोन्नानै बेयाव जोङो बामिया जेब्ला हाबगोन अब्ला जों बेखौ जेफोरजों सारख्लुमनानै जोङो बै अन्थाइखौ गारनानै जोङो बामि नाफोरखौ जानो हायो आरो जोङो जोंनि एरियायाव लाफि होनो बेफोरखौ जोङो जेरै माबेबा दैमायाव बै लाफिखौ दान्दा गंनै होनानै बेखौ मोनब्रै ख' मोनब्रै ख'वाव जों मोनब्रै ख' गोनां बै लाफिखौ जोङो दान्दा होनानै माबेबा दैमायाव सानानै जोङो बेयाव गुन्दै एसे होनानै दसे सम थानानै बैयाव नाया ज'मा जायोबोला बै नाखौबो जोङो थिखोनानै जोङो गोबां ना एबा नाफोरखौ हमनो हायो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ना लायनायनि खायदाफोरानो जाबाय जेरैहाय जोङो दैमाफोराव जेफोर जों जोङो सारथुमनानै लायो बेजों लोगोसे जोङो माखासे दैमाफोरखौ बिलो माबेबा दालाइ फिसाफोर फैयोब्ला जोंनो बै दै बिलो दालाइ फिसाफोराव जोङो बेखौ थेनानै जोङो ना माखासेफोरखौ मोन्नो हायो बेजों लोगोसे माखासेफोर जेरै जोङो दैफोराव नाफोरखौ गोबां रोखोम जोंनि आदब आरो खायदाफोरजों जों लैथो एबा दैमाफोराव जोङो नाफोरखौ जोंनि एरियायाव जोङो हमनो हायो